बिबार बारिआव सामलायनायानो जादों बिबारखौ हा थाजायाव गायनांगौ गायनाय समाव हासारबो होनांगौ हासार होनानै जोथोन लानांगौ जेनेबा एमफौ एनलानि थाखायबो जोथोन लानांगौ जाहैबाय एमफौ जायैनि थाखाय जेनेबा बिफांफोराव सुनैफोर माबाफोर फोननानै होनांगौ आरो ओमफ्राय जेनेबा बिजौफोरखौबो खेबस'नानै होनांगौ आरो मोसौ बोरमा बेफोरनि थाखाय जोथोन लानांगौ आरो बेरा दुमनानै होनांगौ बा औवानि बेराफोर बा नेट फोर खोंनानै होनांगौ आरो बिबारा जुदि माबायोबा सानदुं गोसाफोरावव दै लुनानै होनांगौ आरो अखा बारा अखा बारा जायोबा अखानि थाखायबो बासायनायनि थाखाय जेनेबा बिबारखौ सामलायनायनि थाखाय मोजां माबा लानांगौ आरो बिनिखायनो सामलायनायाव बिराद माबा दं खसथ'